हेलो जी मैं सद आप से क्लाइंट की क्लाइंट था मैं डेट बढ़ाने के लिय गया था मुझे वहाँ पर बहुत परेशानी हुई सर मैंने आप से बोला था कि मेरे को है ना डेट आगे करनी है तो कोई मैं गया वहाँ पर आप आए नहीं अच्छा सर नहीं सर आपके पि ए से मेरी बात हुई थी मैंने उनको बोला था कि आप सर से बोल देना आप मुझे नहीं पता है कि आपके पि एं की ग़लती है या आपकी ग़लती है

तो अब इसका शोल्यूसन क्या है ये बताइए आप मुझे

बाड़े बाड़े पर हूँ मैं तो अभी नहीं मैं अभी आया हूँ मतलब काम से अरे मैं क्या है मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस लिए मेरे को जाने में थोड़ी पौब्लेम हो रही है इस लिए और कोई बात नहीं है अच्छा हाँ

ठीक है सर मैं आप से आ कर मिलता हूँ फिर है ना ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके